नमस्ते सर ठीक है सर आप म्यूजियम संग्रहालय से बोल रहे हैं अच्छा सर आपका जो आपका आनंद भवन है उसके बारे में हम और बहुत जानकारी है बहुत बार लोग भी कहते हैं कि वहाँ पुराना से पुराना जो राजा महराजा पहनते थे अये ये ज भाला चाकू तलवार अये ये सब आपके यहाँ बहुत सारे हैं ऐतिहासिक वाला तो सर उस पर ये बताईए कि आपके यहाँ बुकिंग माने खाली है कि ये पूरा फुल है तो सर हमारे यहाँ के एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे आपके म्यूजियम में आना चाहते हैं तो सर कब संडे को आए तो सर जैसे जैसे ऑनलाइन बुकिंग बुकिंग सुविधा है आपके यहाँ ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा नहीं है अच्छा तो सर जो प्राइमरिक बच्चे हैं ओ लगभग लगभग एक सौ बीस लड़के हैं लगभग लगभग तो क्या आपके यहाँ उतना स्थान पूरा पर्याप्त है अच्छा और ओ अब वहाँ के बारे में कुछ बताईए सर हमको कुछ जानकारी दीजिए ताकि आएं हम देखने म हमको अराम लगे हमको सुविधाजनक लगे कुछ बताएंगे उसके बारे में हलो हाँ हाँ हाँ सर

हाँ हाँ हाँ सर तो तो यही बताईए लगभग लगभग कितना पैसा ओसा पड़ जाएगा सर आपके यहाँ अच्छा सर ठीक है ठीक है सर जरुर आएंगे हम सर संडे मंडे हाँ मंडे को जरुर लेके आएंगे औ सर बहुत दिन से हमारा आशा है कि हम जाएंगे इसको देखेंगे जरुर आनंद भवन को और ओ ऐतिहासिक उसमें सभी रखा है तो अब आपके यहाँ तैयारी उईयारी बना लें तो उसके बाद में आएंगे सर ठीक है ठीक है सर नमस्ते